ہیلو السلام علیکم جی الحمد للہ آپ خیریت سے ہیں جی کیا میری بات اسد صاحب سے ہو رہی ہے اچھا جی میں بھی پورنیہ ڈسٹرکٹ کا ہی رہنے والا ہوں میں روہٹک بلاک سے روہٹک تھانہ سے رہنے والا ہوں اصل میں آپ کی نمبر مجھے کسی نے دیا ہے کسی صاحب نے آپ میں سنا ہوں کہ آپ ایک اچھے سیلر ہیں پھول بیچنے والے ہیں پورنیہ میں آپ کی پھول کی بہت بڑی دکان ہے جی ہے میرا کوئی ایک جاننے والا جو آپ کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کا نام بھی میں پہلے بہت سن چکا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ بہت اچھے پھول وغیرہ بیچتے ہیں چل رہی ہیں جی جی جی جی مجھے اصل میں کوئی پروگرام ہے تو مجھے پھول چاہیے تو میں پھول کا آڈر کر دوں ابھی آپ میرے لیے رکھ سکتے ہیں جی تو تو آپ ٹھیک ہے تو میں یہ آڈر دے رہا ہوں مجھے کسی طرح سے آپ بھجوا دیں گے یا مجھے خود جانا پڑے گا لینے کے لیے اچھا آپ بھجوا دیں گے جی تو تو

اچھا ماشاء اللہ آپ تو مہان آدمی ہیں اچھا پھول والے ہیں تو میں آڈر دے رہا ہوں آپ کسی طرح بھجوا دیجیے میں پورا ایڈریس بھی بتا دوں گا تو دس کلو گلاب دس کلو گلاب کا پھول بھیج دیجیے گا اور دس کلو چنبیلی اور دس کلو گیندا چنبیلی گیندا اور دس کلو سورج مکھی جی جی آپ یہ سب جی سر ایڈریس روہٹا بلاک کے پاس بھیجنا ہے سر صرف آپ کو اچھا اس کا ریٹ سر جی جی میں ابھی پیمنٹ کر رہا ہوں آپ صرف ان سب کا ریٹ کیا ہوگا مجھے بتا دیجیے کیا ہوا ہے سب کا ریٹ ٹوٹل ملا کے بتا دیجیے میں آپ کو پے کر دیتا ہوں چلیے کوئی بات نہیں میں پیسہ دے رہا ہوں آپ کو پے کر رہا ہوں اسی نمبر پہ آن لائن کر رہا ہوں آپ بھجوا دیجیے آپ کا پھول ہے تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے خیر چلیے اللہ ٹھیک ہے ملتے ہیں